आङो लेखा रोंजेननायनिफ्राय लानानैहाय फरायनो जेब्ला हाजेनबाय बे बैसोनिफ्रायनो आङो ससियेल सामाजिक शिक्षाखौल' नङा स्कुलनि लेखाफोरखौ फरायखांनायनि उनावहायबो आङो गुबुन गुबुन लेखाफोरखौ फरायनो गोसो जायो बा फरायदों मानो होनब्ला स्कुलनि जि शिक्षा बियो दस्रा आरो गुबुन गुबुन लेखाफोरनि शिक्षाया दस्रा दा बेनिखायनो स्कुलनि फरायनाय समावहायबो आङो निउस पेपारखौबो फरायोमोन बिनिफ्राय गेदेर गेदेर मानसिनि जिउखौरां जेने महात्मा गान्धी इन्दिरा गान्धी स्वामी बिबेकानन्द' नेताजी सुभास चन्द्र बसु जवाहरलाल नेहरु बेनिफ्राय नाथुराम गडसे बेफोरबायदि गिदिर गिदिर मानसिफोरनि जिउ जिबन इन्दिरा गान्धीनिबो मोनसे जिबननि लेखा बेफोरखौबो आङो गासैखौबो फरायोमोन दा बेनिफ्रायनो आङो मोननो हादों जे बै सामाजिक शिक्षा जों जेसेबां रोंदों गियान मोनदों दा बेबायदि बाहेरा लेखा जुदि फरायदेरोब्ला गुबुन गुबुन बिजाबफोरखौ फरायोब्ला साबसिन गियानखौ मोननो हायो आरो सासे मानसिया देशनि थाखाय मा मावदों बेसेग्राब मावदों बेखौबो जोङो गियानखौ मोनो दा बेनि अनगायैबो आरोबाव आङो बांसिन फरायो दा बा गोरलैनिफ्रायनो आं फरायबोदों बाइबेलखौहाय बाइबेला आंनि मोनसे गोनांथि बिजाब बेवहाय सांसारिक शिक्षा आत्मिक शिक्षा आरो परित्रन मोननायनि शिक्षा आरो सोरगो रायजोआव थांनायनि शिक्षा बेखौहाय गासैयावबो बे बाइबेलावहाय दंजोबो दा बेखौ फरायनानैहाय आंबो गोबांथार मोनसे गियान मोनबोदों आरो दाबो आङो बे बाइबेलखौ दा आङो दाबो फरायबाय थायो आरो गुबुन गुबुन लेखा बिजाबफोरखौबो आङो फरायो सोर माबायदि खन्थाइ लिरदों सोर बायदि मानसिया बेसेग्राब गोरों बेखौबो आङो फरायनानैहाय मिथिनो हायो दा आंनि जिबनावहाय बेबायदिनो सामाजिक शिक्षा इडुकेसन शिक्षा आरो निजि ओरै निजिअनि शिक्षा बेफोरखौ आं गासैखौबो फरायनानैहाय आङो दा बे बोराय बैसोसिमावहाय दङ दा बेबायदि फरायोब्लासो मानसिनि गियाना बारायलाङो दा बेनिखायनो मोनसेल' लेखाखौ फरायालासिनो गुबुन गुबुन बिजाबफोरखौबो फरायबाय थानांगौ अब्ला गोबां लेखा फरायोब्ला गोबां बिजाब फरायोब्ला गोबां मा गियानखौहाय नोङो मोनबावनो हायो बिसेसकै आत्मिक जिबननि थाखायब्ला बाइबेल बिजाबा गोनां आङो बेवहायनो बुंनानै दोन्थ'बाय